میرے خیال میں اردو زبان کو مستقبل میں فروغ دینے کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑ دیا جائے زمانہ کے ساتھ اس کو بدلہ جائے جیسے موجودہ وقت میں ریختہ جو ایک تحریک ہے جو ایک تنظیم ہے جو ایک آواز ہے اس کی جو خدمات ہیں اردو زبان کی ترقّی کے لیے وہ قابلں تعریف ہی نہیں بلکہ قابل رشک بھی ہے اس اسی طرز پر اردو کو اور جو باقی زبانیں ان کو بھی فروغ دینے کے اسی راستہ کو اپنانا چاہیے تبھی حالات کے تقاضے کو ہم قبول کریں گے اور اردو کو عروج پر لے جا سکیں گے